हाँ जी आप कहाँ से बोल रहे हैं ड्राइवर जी आप कहाँ पहुँचे मैंने आपको है न वह लोकेशन भेजी थी अजी खातीपुरा चौराहे पर जोधपुर स्वीट की दुकान पर खड़े हैं आप आइये न जल्दी अच्छा ऐल एन के बाहर खड़े हैं वो आप है न यहाँ पर आईये ना इधर जोधपुर स्वीट हाउस के आगे अरे आपको ड्राइवर जी हमने बताई थी लोकेशन भेजी थी आप आई नहीं अभी तक आप तो लेट कर रहे हैं हमें समारोह में जाने के लिए लोकेशन मैंने खातीपुरा की भेजी है

अरे तो अरे तो आप कहाँ पहुँच गए लोकेशन देख कर आईये न सीधे अच्छा उधर देखो आप खातीपुरा पर न एक अटल उद्यान भी है दिख रहा है आपको अटल उद्यान किधर खड़े हैं आप खड़े किधर हैं जी देखिए खातीपुरा तिराहे पर आप आएँगे तो यहाँ पर एक है ना सीधे हाथ पर आपको जोधपुर स्वीट हाउस की दुकान दिखाई देगी मिठाई वाले की दुकान है जोधपुर वाले की ठीक है उससे आगे आप चलेंगे तो शनि जी शनि देव का मंदिर आएगा ठीक है शनि देव के आगे चलेंगे तो वहाँ पर अटल उद्यान का अटल उद्यान आएगा तो वहाँ पे आपको आना है अटल उद्यान के आगे ही मैं खड़ी हूँ शिवम होटल पर

आप तो मुझे आसपास दिख ही नहीं रहे हो कौन सी गाड़ी है आपकी डिज़ायर है कोई रंग बताओ कौन सी है अरे सफ़ेद रंग की है गाड़ी तो सफ़ेद तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर आप क्या नंबर है बताइये अच्छा दो छह दो आठ हाँ तो इस इसके नंबर की तो मुझे गाड़ी नहीं दिख रही अरे तो मैंने लोकेशन बताई थी आपको आपको बताइये ना आप किधर खड़े हैं लोकेशन भेजी है आप लोकेशन को देखते देखते आइए न

हाँ तो कितनी देर में आओगे अभी तो देखो है न भीड़ भी बहुत हो रही है अभी है न सबके हैना ऑफिस जाने का भी समय है तो आपको भीड़ दिखाई दे रही होगी दो मिनट में आजाएंगे आप देखिये मुझे न लेट कर रहे हो आप आने में है न आपको लोकेशन मिल गई है न आ जाओगे सही हैं ठीक है मैं आपको न दोबारा से लोकेशन भेजती हूँ और आप आईये ठीक है न और मुझे जल्दी आईये आप मुझे और कोई न ऐसा दूसरा रास्ता देखना जिससे आप मुझे है न जगह पर न न आसानी से पहुँचा दो जहाँ पर भीड़ भी न हो ऐसे पहुँचाना आप मुझे फ़िर दूसरे किसी रास्ते से इधर भीड़ वाले रास्ते से मत लेकर जाना पक्का पहुँचा देना हाँ पैसे तो हम दे देंगे आपको